हमरसभके जे छी मैथिली भाषा छी आओर कतेक लोकक देखलहुँ की जे दोसर जगह गेल तऽ ओ अपन हिंदी बाजऽ लागल कियो इंग्लिशोमे बात करै छै मगर ओसभ नहि करना चाही एहि दुआरे जे हमर भाषा मैथिली छियै तऽ हमरा कतौ भी रही तऽ हमरा मैथिली बाजना चाही किया तऽ लोकक अपन भाषा छोड़िकऽ दोसर भाषा नहि बाजना चाही आ कतेक लोक एहन होइ छै जे सहरसे गेल चाहे पटना गेल दरभंगा गेल कतौ गेल तऽ सभ रंगके भाषा बाजै छै केओ हिंदी बाज़ल केओ ठेठी बाज़ल केओ इंग्लिश बाज़ल मगर लोकके नहि करना चाही अपन भाषाके नहि छोड़ना चाही अपन भाषा मैथिली छियै तऽ तैं दुआरे अपन भाषाक लोकके नहि छोड़ना चाही कतहु भी जाइ चाहे विदेश भी किया नहि चलि जाइ मगर लोकके अपन मैथिली भाषा बाजना चाही मैथिली भाषा बहुत नीक भाषा छै ओ मधुर भाषा छै मीठ भाषा छै तैं दुआरे लोकके जे मैथिली भाषामे छै ओ दोसर भाषामे नहि छै तैं दुआरे मैथिली हमरासभके कतौ नहि छोड़ना चाही मैथिली भाषा बहुत नीक भाषा छै